ایک بار میرے اسکول میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا جس میں حصہ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میرے استاد کے کہنے پر مجھے اس میں حصہ لینا پڑا اس کمپٹیشن میں ایک مٹی کے مٹکے کو سجانا تھا میں ایک مٹی کا مٹکا سجا کر لے کر بھی گئی تھی لیکن میرا کوئی میرا کوئی ایسا میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں ہی اس کا فسٹ پرائز ملے گا لیکن میں اس کا نتیجہ دیکھ کر بہت زیادہ چوکنا ہوگئی کہ میں مجھے ہی وہ فسٹ پرائز ملا ہے اور اس بات پر میری پرنسپل نے مجھے بہت زیادہ شاباشی دی میرے گھر والوں نے اس پر بہت زیادہ فخر محسوس کرا اور میں بھی اس بات پر بہت زیادہ چوکنی ہوگئی کہ میرا ہی وہ مٹکا ہے جو جس کو فسٹ پرائز ملا ہے اور یہی ہے میرا سب سے قابل فخر کا کارنامہ